اتر پردیش کے سیاسی نظام اپنے شہریوں میں سماجی یا معاشی عدم مساوت سے نپٹنے کے لیے کئی پالیسیز اور اسکیمس کا سہارا لیتے ہیں یہ پالیسیز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سماج کے پچھڑے ہوئے حصے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے دلت او بی سی مائنورٹیز اور غریب طبقہ یو پی میں شکشا اور سرکاری نوکریوں میں ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لیے آرکشن دیا دیا جاتا ہے اس کا مقصد ان طبقات کو آگے لانا اور برابری کا موقع دینا ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی ان کے لیے الگ سے سیٹ رکھی جاتی ہیں سرکار نے کئی راشٹری اور راجیہ استر کی یوجنائیں شروع کی ہیں جیسے غریب لوگوں کو پکا مکان دلانے کے لیے اندرا آواس یوجنا غریب پریواروں کے ایک ممبر کی موت پر فائنینشیل سہایتا کرنے کے لیے راشٹری پریوار لابھ یوجنا گرامین علاقوں میں لوگوں کو سو دن کا روزگار دینا اس کے لیے منریگا جیسی یوجنائیں لاگو کی ہیں سرکار سبسڈیز اور راشن کے ذریعے بھی مالی مدد دیتی ہے جیسے بی پی ایل کارڈ ہولڈر کو سستی چیزیں ملنا یا فری گیس کنیکشن دینا